सुपौल जिला पहिने सहरसा जिलाके अनुमण्डल छल ई एकर बाद जे छै सुपौल जिलाके अलगसँ जे छै से फौरमेशन भेलै एहिठामके जे इतिहास छै ओ पूर्ण रूपसँ मधुबनी आओर नेपालसँ जे छै जुड़ल रहलैए जे ई जिला चाहे सांस्कृतिक दृष्टिकोणसँ देखिऔ या भाषाके दृष्टिकोणसँ पूर्ण रूपसँ मैथिल भाषा भाषी जे छै से ई जिला छै एहिठाम जे हस्ती छथि आर के सिंह या गोविन्द कुमार सिंह या उदित नारायण आर के सिंह जे छै से राजनीतिमे बहुत जे छै से आगाँ रहला हँ ओहिना गायनमे जे छै से उदित नारायण भारत स्तर पर जे छै से अपन हस्तीके जे छै से रहला हँ ई जिला क्षेत्रफलके दृष्टिकोणसँ जे छै से तऽ पैघ छै लेकिन आर्थिक दृष्टिकोणसँ जे छै से एखनो समृद्ध नहि भेलैए